मी मरे ऑनलायन शर्ट बघी आसले घेवंक पूण म्हाका घेवंक भंय दिसता फाटी दोन केल्ले ऑर्डर रे मी काय जालां केल्लो एक पांढरो आनी एक पिवळो केल्लोलो ते व्हडले येयले मरे सायझ केल्ली कितकी सायझ केल्ले बत्तीस ते येयली चाळीसाक ते बघले बघले मागीर व्हडलो जावं लागलो घालून बघले जाल्यार सारको बरो दिसांक लागलोलो साडये कसां दिसांक लागलां झबलां कसां सारकें व्हडल्यां मागीर बघत दखयत व्हडलां व्हडलां कॉलिटि विटी काय बी दाखयतत हातीन बघत सारकी पातळ सर पातळ कशी आनी क काय दाग लागलेले मां तेका धव्या शर्टाक तरी काय दाग लागलेले वेल्यान हातीचे कोणाचे लागलेले दाग बरें दिसांना घेवंक मागीर बगतय जाल्यार मगेर ते कॉलिटी दाखयतात मोबायलार बरी पयशे आनी कसले एक आनी शर्ट केल्लय सातशे रुपया जावन तां आनी सारकें बाजारान बघले जाल्यार तिनशीं रुपयान बी मेळटा बाजारान घेतला जाल्यार काय बरां आसलालां कलरय सारको ना आतां सायझय सारकी ना काय करतल आतां मगेर काय आतां बगतले कॉलिटी सगले जाल्या कॉलिटी बरी दाखयल्या तेंच्यांनी अशी हायफाय कशी बघतय जाल्यार काय बाजारान इकतत तशें आसलां तेच्या पेक्षा बाजारान घेतलेलो बरो आहलोलो मी बश्टे मगेर चार पांच दिस फुकट गेले लग्नाक वयपाचां आसलां म्हणान केल्ल ऑर्डर बरां येवकच ना आतां काय एक काम करत तें रिटर्न करत नाजाल्यार येवचेंच नात ऑनलायन इयलो वाज घेवन घेवन हेच्या पेक्षा बाजारान घेतलेलां बरां घेतला बघलां कसां आहा तां घालून बघलां सायझ ह्यां दुसऱ्याकडेन घेतलां तसां बरां आसलां पळोवन ऑनलायन जाल्यार सारक्यो येयलो वाज करून करून आतां बाजारान वचान घेतलेलां बरां